जूनागढ़ जिले में रोज़गार त सुठो बि आहे ऐं ख़राब बि आहे पाण ॾिसूं था त कंहिंखे सरकारी नौकरी मिले थी त कंहिंखे सरकारी नौकरी नथी मिले त हो हर कोई पंहिंजी रीते ॻाॾो खिचीन पिया था अॼु सरकारी नौकरी वारनि खे ख़ुशि बि आहिनि सुठो बि आहे हा पहिरीं त जामु महिनत करिणी थी पए सरकारी नौकरीअ में बि छा त पढ़ाई करिणी थी पए छा त आहे न त अॻियां कम थो करिणो पए छा त इनजी सभीनि में अॻे अॻाड़ी खिचणी पए थी ऐं पोइ ज़िंदगीअ जो ॾाढो सुखु आहे

ऐं वरी निजी नौकरी खे मिले थी प्राइवेट निजी नौकरियुनि में जेको पंहिंजी रीति वीचारो गाॾो खेल खेचे थो त उनखे बि त महिनत त करिणी ई पए थी केरु ॾिसो त पर्यटन खेत्र में आहे मिड़ेई घुमण में वेचारा केरु न केरु कुझु न कुझु सम्झनि बि था हिते जूनागढ़ अचनि जेका अचनि था उन्हनि खे पंहिंजी गिरनार ते केरु चढ़णु वञे थो त पंहिंजे कंधनि ते वेहारे करे खणी था वञनि त इहे बि पंहिंजे पेट लाइ चङो कमु वेचारा चङी महिनत कनि पिए था ॿियो ॾिसो त धोबी आहे वेचारो कपिड़ा धोई धोई धोई वेचारो माण्हुनि जे लाइ सेवा करे पियो थो ऐं वेचारो पंहिंजी रोज़ी रोटी हलाए पियो थो बियो प्रेस वारा आहिनि उन्हनि खे बि ॾाढो सुठो आहे प्रेस बि जाति जी हूंदी आहे सरकारी बि हूंदी आहे त निजी बि हूंदी आहे बस प्रेस वारनि खे जेके प्रेस में कमु कनि था न्युजुनि में कमु कनि था उन्हनि खे बि ॾाढो आहे ॾिसण वञूं त सभु सुठो आहे कृषी में हो खेतरनि में बि वेचारा वेचारा मजूर छा महिनत था कनि उहो ई खेतर जो मालिक उन मजूरनि जे मथां बि करे महिनत थो करे त ॿई रीते ॾिसणु वञू त ॾिस ॿिन्हिनि जो आहे हिकु मथां थो बीहे हिकु हेठां रही करे कम थो करे अॼु पंहिंजे इते अलाई अलाई उद्योग बि विकसिया आहिनि उद्योगु ॾिसणु वञो त वॾा बि उद्योग आहिनि नंढा बि उद्योग आहिनि वॾा त वॾा वॾा कारखाना जूनागढ़ में बि जामु थी विया आहिनि ऐं नंढा उद्योग ॾिसो त वेचारी मायूं पंहिंजो पेट पालण लाइ जिनजे वेचारनि खे थोरो घणो पैसो आहे उहो पंहिंजो पेट पालण लाइ घणो ई कनि पई थियूं ऐं नंढा नंढा कम करे नंढा नंढा भाई सिर्फ़ु खाखरा पयूं थी करनि कॾहिं कॾहिं केरु रोटियूं पयूं थी कनि केरु किथे कुझु बि थो साड़ी थी भरे मिड़ेई नंढा नंढा उद्योग द्वारा पंहिंजे घर जो पोषण पई थियूं कनि